में सर अपने ग्रांऽ जेह्ड़ा ग्रांऽ गै होंदा मतलब कि जित्थै में पैदा होएआ जेह्ड़ा उद्धर ग्रांऽ बिच इंजाय ऐ ओह् शैह्रै च कुत्थै सर शैह्रैं बिच दी इक गल्ल होंदी सर कि शैह्रै दा जो मजा जेह्ड़ा ना ओह् होंदा सिस्टम बड़ा खराब होंदा शैह्रै बिच तां खर्चे जैदा होंदे खर्चे भारे होंदे मतलब कि साढ़े कोल इन्ने पैसे नेईं होंदे अस गरीब बंदे न गरीबी हालतै च जेह्ड़े मां प्यो ने साह्नू पालेआ जेह्ड़ा होर बी बड़ा सिस्टम होंदा अपने गरीबी हालत ते ओह् होएआ गरीबी हालतै च जि'नें साह्नू पढ़ाया उ'दे अग्गें जम्मे पले उद्धर गै अपने शैह्रै बिच ऐहा ना जेह्ड़ा उद्धर म्हल्लै च जेह्ड़ा रौह्ना अपने मतलब कि ग्रांऽ च रौह्ना बड़ा अच्छा होंदा खर्चे निं हैन उप्परा अपने जेह्ड़ी खेती बाड़ी करो उत्थै दा रुट्टी पानी उत्थै दा सारा किश थ्होई जाना अपने शैह्रै च रौह्गे तां ध्याड़ी लाना पौनी ते पैसा होऐ बिजनस होऐ कोई बड्डा बिजनस होऐ कोई नौकरी होऐ फिर बंदा शैह्रै च रेही सकदा एह्दा मतलब कि एह् भी शैह्रै च नेईं रेही सकदा बंदा साढ़े नेह् बंदे शैह्रै च नेईं रेही सकदे कोई नौकरी कोई जाब होऐ बंदे कोल तां बंदा रेही सकदा अस ध्याड़ी लाने आह्ले बंदे मा'राज साढ़े गरीब बुड्ढे बड्ढे जे बी हे मतलब कि जि'नें पालेआ साह्नू ते फिर अस इत्थुआं दे शैह्रै च रेही सकदे अपने ग्रांऽ गी छड्डियै ग्रांऽ बिच जेह्ड़ा मन लग्गी दा ग्रांऽ ग्रांऽ होंदा साढ़ा इक ग्रांऽ जेह्ड़ा इंट्रैस्ट होंदा जेह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ दी खूबी बड़े सारे ओह् न साढ़े ग्रांऽ दे जेह्ड़े दोस्त यार इन्ने कन्नै रौह्ने न बड़ा इंजाय मतलब मजा औंदा एह् शैह्रै थमां जेह्ड़ा कि अपने ग्रांऽ च रेहियै अच्छा होंदा मतलब एह् कि सिस्टम होर बी बड़ा किस्म दा होंदा शैह्रें दे लोग इ'यां गै होंदे सर गंदे लोग होंदे शैह्र दे मतलब कि जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे बड़े अच्छे लोग होंदे मतलब कि इज्जत करदे बंदे दी ओह् सैह् मतलब ग्रांऽ दे लोकें शा शैह्रें दे लोक जेह्के बंदे दी इज्जत निं करदे हैन जेह्ड़े सिस्टम होंदा बड़ा सिस्टम होंदा अपना बड़ा सारा ओह् ऐ मतलब कि स्हत्तर परसैंट लोक जेह्ड़े ग्रांऽ दा उठी उठियै शैह्रें ई आवै दे में इ'यै आखना चांह्दा कि मतलब कि अपना ग्रांऽ नेईं छोड़ना चाहिदा जेह्ड़ा ग्रांऽ होंदा बड़ा बैस्ट होंदा